हलो ओला मां दीपा ठकर ॻाल्हायां पई मूंखे सुभाणे उभराट वञिणो आहे त पोइ मूंखे छह ॼणा असां आहियूं टूरिस्ट छह सत ॼणा थींदासीं त तव्हां मूंखे इनोवा जो प्राइज ॿुधायो भाई इनोवा में असां छह सत ॼणा अची वेंदासीं त उन जो प्राइज ॿुधायो जा त पोइ ॿ नंढियूं गाॾियुनि जो मूंखे प्राइज ॿुधायो त मूंखे ख़बरु पए भाई मूंखे कंहिंमें कंफर्टेबल लॻंदो अने मूंखे प्राइज कहिड़ी ऐं अफोर्ट करे सघंदसि